आंनि जौसिन रेबखान्थिया जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा गोलाव खारनाय बादायलायनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव आङो नैजिब्रै किल'मिटार बेसेबां खारबाय आथिखालाव आङो दायो फुंनि बाहागोआव सिखारनानै खोब खम खालामोसै ब्रै किल'मिटार आङो आथिखालाव खारोसै मानो होननानै बुङोब्ला आंनि देहायासो बैसोबो बांबाय दा बेनि थाखाय आङो आंनि खारनाय माखासे माबाखौ आङो खोब खमायबाय खारनाय बा देहायारि जाफुंसार होनांगौब्ला गेलेमु बिथिङाव जाफुंसारनांगौब्ला गोबांथार गावनि नाजानाय थानांगोन आरो बे गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंसो सासे मानसिया देरहासार जानो हायो आरो थांखि मोनसे थानांगोन आरो बे थांखिफोरसिम सहैनो थाखायबो गोबांथार खस्थ' खालामनांगोन नाजानांगोन बेनि गेजेरजों जिउआ साक्सेस जागोन देरहासार जागोन